یہ جو نماز اور عبادت ہے اس میں یہ جو نماز ہے اس میں تو ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے کیوں کہ نماز میں جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے یہ مطلب ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں نماز میں اور عبادت کے میں مطلب اگر کوئی عبادت کر رہا ہے خدا کا تو عبادت ہو گیا تو اس میں بھی ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں کوئی کوئی سخص ایسا ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہوں گے اتنا تو یاد نہیں ہے ہو سکتا ہے بولے بھی ہوں گے اور یہ جو عبادت ہے تو اس میں کوئی جھوٹ کیا بولے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے مطلب نماز نہیں پڑھتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم نماز پڑھے ہیں یا پھر کوئی بولتا ہے کہ ہم کوئی اور اگر پوچھے گا کہ روزہ ہو آپ تو وہ بولتا ہے کہ اگر نہیں بھی رہے گا تو بولے گا ہاں اور رہے گا تو ہاں تو بولے گا ہی ہاں تو ایسا ہی ہے عبادت اور نماز میں نماز میں ہر کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے کوئی کوئی شخص ایسا ہے جو جھوٹ بول دیتا ہے اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں ممی پاپا سے اگر کبھی کوئی پرابلم ہو گیا تو نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اگر ممی بولتی ہے نماز تو پڑھی تو ہم بولتے ہیں ہاں ممی پڑھ لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں وہاں پر اور رہی بات عبادت کی تو عبادت میں بھی ہم لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں کیوں کہ ویسے تو بولنا نہیں چاہیے بٹ بولنا غلط ہے بٹ بول ہی لیتے ہیں کیا کریں مجبوری ہم لوگوں کی بھی رہتی ہے ممی سے جھوٹ بول لیتی اگر ممی بولتی ہے بابو روزہ ہے اگر نہیں رہتی ہوں تو یہ نہیں بولتی ہوں کہ نہیں ہوں بول دیتی ہوں ہاں ہوں اور اگر مطلب کبھی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہر بار نہیں ہوتا کیوں کہ ہر بار بولنا بھی نہیں چاہیے گندی بات ہے اور یہ جو نماز ہے تو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں بہت لوگ جھوٹ بولتے ہیں بہت لوگ سچ بولتے ہیں ویسے زیادہ لوگ تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے مطلب میرے حساب سے زیادہ لوگ اس میں جھوٹ نہیں بولتا ہوگا کیوں کہ اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیوں کہ غلط بات ہے اس میں جھوٹ بولنا اور عبادت میں عبادت میں بھی لوگ جھوٹ بولتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے کچھ لوگ نہیں بھی بولتے ہم لوگ بھی کبھی کبھی ممی پاپا سے مطلب جھوٹ بول ہی دیتے ہیں کیوں کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر ممی ڈانٹے گی ڈانٹ کی وجہ سے ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں بٹ نہیں بولنا چاہیے یہ غلط بات ہے جھوٹ بولنا بہت غلط بات ہے جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پھر بھی ہم لوگ بول دیتے ہیں نہیں بولنا چاہیے اور رہی بات نماز کی تو نماز میں بھی ہم لوگ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں اوروں کی تو نہیں کہہ سکتے دوسرا کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے بٹ ہم اپنی بتاتے ہیں ہم نماز میں زیادہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اگر ہم پڑھیں تو بولتے ہاں پڑھے ہیں نہیں بھی پڑھتے ہیں تو بول دیتے ہاں ممی ہم پڑھ لیے اگر ممی بولے گی عشر کا نماز پڑھی ہم بولے ہاں ممی پڑھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں تب بھی بول دیتے ہیں ہاں پڑھے ہوئے رہتے ہیں تب بھی بول دیتے ہیں کیوں کہ ممی کی ڈانٹ سے بچنا ہوتا ہے اس لیے تو ہم لوگ نماز اور عبادت میں نہیں جھوٹ بولتے ہیں زیادہ جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے کبھی کبھی ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں غلط بات ہے جھوٹ بولنا